یوں تو جتنے بھی مارشل آرٹس اس کرۂ ارض پہ پائے جاتے ہیں وہ اپنی اپنی خاص نوعیت کی وجہ سے ایک اپنا مقام رکھتے ہیں مختلف ممالک میں جس کو جیسی ضرورت پیش آئی تو وہ اپنا ایک اسٹائل فام کیے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص انداز بن گیا اور وہ اپنے مختلف ناموں سے اپنے اسٹائل کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ویسے مجھے کوریا ملک کا جو مارشل آرٹ ہے جس کا نام تائی کنڈو ہے وہ مجھے پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اسٹائلش ہے یہ اس میں کک اور اپنے ہاتھ اور پیروں کا بہت بھرپور استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک مارشل آرٹ ایسا ہے جو آپ کو اسٹیٹ لیول میں ڈسٹک لیول سے لے کے دنیا میں اولمپک لیول تک اس کی چمپیئن شپس ہوتی ہے تو جو ایز آ پروفیشن مارشل آرٹ بنا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی لمٹ یا حد نہیں ہے کہ اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے دشواری ہے جبکہ یہ مارشل آرٹ جب جو سیکھتے ہیں تو ان کے لیے اولمپکس تک کے لیے موقع ملتا ہے